नमस्ते नमास्ते हाँ मुझे मोबाईल लेना है मुझे जिओ का मोबाईल चाहिए दस हजार तक ले कर

हाँ दस हजार हाँ जिओ का चाहिए द नहीं का नहीं चाहिए वही दस हजार तक ले कर जी तो दस हजार वाली मोबाईल अच्छा चलेगा ना तो इससे भी बढ़ियाँ मिलेगा तो उसका रेट कितना रहेगा जी तो मतलब की अच्छा चलेगा ना हाँ हाँ

जी अच्छा तो कहाँ आपका दुकान हे का जाने कब से कब तक ले खुली रहती हे नही मुझे लोन से नहीं लेना है जी ठीक है जी

वही आ और कोई मोबाईल है आपके पास नहीं अपने लिए ले रही हूँ तो और कोई मोबाईल लें दूसरा भी है

जी वही दस हजार के अंदर मुझे लेना हे जी तो कब आए हम डेली ठीक हे नमस्ते